हेल्लो हेल्लो मां संजना थी ॻल्हायां जय झूलेलाल तव्हांखे बासणनि जी ज़रूरत आहे छा अच्छा अच्छा हा हा सिपरी बि मिली वेंदव टोप बि मिली वेंदुव कूकर बबि मिली वेंदव ढक समेत घणे घणे लीटर जो खपेव कूकर अच्छा अच्छा और सिपरी वॾी उहा एल्म एल्मुनियम जी खपेव कि कहिड़ी खपेव हा हा हा हा ॾाढी भारी अथव हा न ढक समेत खपेव न हा हा हा थाल्ह बि आहे पितल वारो न पितल वारो बि अथव इस्टील वारो बि अथव जेको तव्हांखे सही लॻेव एल्मोनियम जो बि अथव हा न जेको जी जी बिल्कुलु बिल्कुलु ठीकु आहे हा त हा हा गेंढी बि हा हा उहा बि जी जी जी हा उहा बि अथव हा हा टोप बि अथव ॾहें लीटर जो बि अथव तव्हांजो पंजे लीटर जो बि अथव हा हा ढक सूधो अथव हा हा हा हा हा बाल्टियूं तव्हांजी इस्टील वारी खपेव न भई पाणी हा हा हा बिल्कुलु अथव वॾी वारी हा हा घाघरि बि आहे घाघरि बि आहे इहो हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु हा ड्रम ड्रम बि वॾा वॾा आहिनि पाणी जंहिं में भरे रखंदव न तव्हां अच्छा अच्छा उहो इस्टील वारा ड्रम न हा हा उहे बि आहिनि हा हा उहे बि आहिनि हा ॿियो हा अघु हा अघु तव्हां ॿुधायो पहिरियों घणो तव्हां अघु लॻायो भई ॿ हज़ार जो अथव

हा हा उहो त हाणे एतिरो सामान वठंदव त थोरो घणो हेठि मथे त करे ई सघंदा आहियूं अहिड़ी ॻाल्हि नाहे हा न हा तॾहिं त वरी वठंदो न माण्हू हा हा कणि हा कणिछी बि अथव तव्हांजी खुर्पी बि अथव और उहो बि अथव तव्हांजो सभु कुझु अथव चावरनि वारो हा न हा हा हा कप जीर सभु कुझु अथव हम्म जेको खपेव उहो चुल्लो चुल्लो चुल्लो बि अथव वॾो हा हा हा हा हा हा हा उहो उहो बि अथव हा उहो बि हा हा हा ट्र हेठां टामे वारा हेठां हा हा उहे बि आहिनि हर वैराएटी रखी आहे जेका तव्हांखे खपे हा हा हा हा हा कारा बि और बणिया टिकाऊ बि हूंदा आहिनि उहे हम्म हा हा हा उहे बि आहिनि उहे बि आहिनि हम्म हम्म हा हा बिल्कुलु अचो हा हा उहो बि अथव पाणी पाणी कढण जी लोटी बि अथव जीअं लोटी बि ज़रूरत पवंदी आहे न हा हा चांहि हा छा हा हा स्टील जा बि अथव हा हा हा हा हा सभु अथव हुन कांच जा बि अथव क्रोकरी उहो सभु और स्टील जा बि अथव हा न हा जेका तव्हां हम्म हम्म वेस्ट थी वे हा हुन में मज़ो न ईंदो आहे हा भले ॾिसण में सुठी लॻंदी आहे लेकिनि हा उहा टिकाऊ न हूंदी आहे हा शइ शइ त सुठी ले न माण्हू स्टील बि बणिया मतलबु मस्त उहो न हल्को फ़ुल्को कान अथव बणिया स्टील अथव मज हा हा हा हा हा हा जी जी हा न न उहो चिॿा वारा मांखे काननि उहो ई आहे सही वारा कि रखण में कमु अचे मतलबु हली वञे को भई हिकु बार घुमाए त वेस्ट न थिए जीअं हा न चे चिॿी वारी काने बिल्कुलु हा शइ वठे माण्हू त टिकाऊ वठे न त कंहिं कम जो आहे ई कान हा हा थोरी भले माण्हू महांगी वठे

हा हा हा हा भेण आहे उहा कुट जी थाली बि आहिनि हा हा कटोरा बि थाली बि हुनजी हा हा हा उहो बि अथव सुरमेदानी बि अथव हुन में हा हा हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु हा हा पंजे लीटर जो बि अथव अढाई लीटर जो बि अथव हा न हा हम्म हम्म हा हा हॉकेंस जो हा हा प्रेसटिज बि अथव हॉकेंस बि अथव हा न हर वैराएटी रखी आहे भाई हा न हा कि कंहिं खे हम्म हम्म हा हा बिल हा हा टोप हा हा हा हा हर शइ अथव कोप बि हा कोप त हुन में वठंदव न हा उहो वारा कोप कोप चयो था अच्छा टोप हा पर हा हा टोप टोप त हर उहो हर साईज़ में अथव ॾह लीटर जो बि अथव पंजे लीटर जो बि अथव नंढो बि अथव चांहि को हा हम्म हम्म जी जी हा बिल्कुलु अचो तव्हां ढक समेत वठी वञिजो जेको खपेव सिपरी खपेव टोप हा हा बिल्कुलु भाई सिपरी थियो बि मां जीअं सिपरी कंहिं खे ॾींदमि त ढक समेत ॾींदमि न भाई बिना ढ हा ह ब हा हा हा

हा हा सिपरी बि हर साईज़ में आहे टोप बि हर साईज़ में आहे कूकर बि अथव तव्हांजो कणिछियूं कढ़ायूं कढ़ायूं बि अथव वॾी कढ़ाई बि अथव हा हा बिल्कुलु उहा ई अथव भारी वारी अथव हा न हा हा हा हा हा हा तव्हां ईंदव न पोइ मां तव्हांखे सभु कुझु हर वैराएटी में ॾेखारे छॾंदीमांव हा न हा इहे त भैया तव्हांजो प्यार आहे बसि न हा हा बिल्कुलु सही चयो था हा न आहे ई छा ज़िंदगीअ में बसि इहे प्यार ई त रहिजी वेंदो न हिकु ॿिएं सां हा हा चङो दीदी हा न चङो दीदी जय झूलेलाल